साढ़ै इत्थे ब्याह् फंगशन जेह्के होंदे न बड़े शैल होंदे ऐ जियां साढ़े मतलब जियां कि मतलब ब्याह् होंदा नि ते अस केह् करने बड़े बड़े बक्खरे बक्खरे फंगशन करने होन्ने पैह्ले पैह्ले लोक केह् होंदे इक्कै फंगशन करदे हे शैल जेहा सारे मान सद्ददे हे ते म्हल्ले आह्ले सद्ददे हे ते बड़े खुशी कन्नै फंगशन करदे होंदे हे जिन्ने बी मतलब कोह्दे घर ब्याह् जुड़े दा ते उ'नें केह् करना कि शैल फंगशन करना सारें लोकें औना उं'दे कन्नै रौह्ना बौह्ना पूरै दिन जिन्ने दिन मतलब फंगशन चलदे रौह्ना उन्ने दिन उं'दे कन्नै कम्म शम्म करांदे रौह्ना अमां अज्जकल केह् होई गेदा कि मतलब सारे अपने अपने जेह्के खास खास हुं'दे उ'यै ब्याह् च औंदे बाकी कोई औंदा नी ऐ ते अग्गें आस पास आह्ले कोई बी नेईं औंदे म्हल्लेदार जेह्के ऐ जि'नेंगी सद्दो उ'यै आंदे साढ़ै घर केह् होंदा कि जे मतलब पैह्लें पैह्लें ते भई द'ऊं चार फंगशन करदे हे ते मुक्की जंदा हा ब्याह् अज्जकल इन्ने फंगशन होई गेदे इन्ने फंगशन होई गेदे इन्ना रवाज़ बनी गेदा जियां में पैह्ले इक मैंह्दी हुंदी होंदी ही ते सांंत करदे हे एह्दे बिच्च ते ब्याह् करी उड़दे हे कुड़ियें दा अज्जकल केह् ऐ कि जियां मैंह्दी करदे बैंगल सरमनी करदे ते कन्नै सांत होंदी कोई वैचुलर्स करा दा कन्नै गीत गांदे सतसंग करदे कोई माता दी चौकी होई जगराते जगरुते एह् नेहियां चीज़ां अज्जकल बड़ियां आई गेदियां जियां मेरी बूजी दा बूजी दी कुड़ी दा ब्याह् होएया ही ना पिछले साल दसंबर च उनें बड़े फंगशन कीते जियां उं'दे घर सारें शा पैह्ला फंगशन होएआ हा सतसंग दा उत केह् होएआ कि बड़ी जनानियां जनुनियां आई दियां ही माता दे गाने गाए सतसंग कीता फ्ही उ'नेंगी जंदे बारी समान दित्ता खाने खुने गी बड़े स्टाल स्टुल लाए दे हे उ'नें जनानियें खाद्धे ते फ्ही ओह् गेइयां उठी फ्ही ओह्दे बाद च केह ऐ कि उ'नें थोह्ड़े हारें होर फंगशन कीते जियां कि उ'नें कीता अज्जकल भई इक नमां रवाज़ चले दा हल्दी करने दा हल्दी च केह् करदे कि हल्दी कोई आखदे घरै दी बनी दी हल्दी आह्नदे फ्ही ओह् सेड़ियै कोल्ले पाइयै ते सामनै रखदे कुड़ियै दे ते फ्ही केह् करना कि कुड़ियै गी हल्दी लानी फ्ही ओह् सारें इक दुए गी मलनी मुहें गी हत्थें गी लत्तें गी सारी जगह् मलनी इयां आखदे कि भई एह् रवाज़ होंदा एह् करना चाहि्दा एह्दे कन्नै शैल मतलब मुहैं गी चमक औंदी तां करना होंदा एह् एह्दे जियां अज्जकल बड़े रवाज़ बनाऊ ओड़दे एह् नेह् इन्ने रवाज़ आए दे ते कन्नै हल्दी फंगशन करदे उं'दे उं'दे घर होएआ हल्दी फंगशन सारें गी आखेआ हा पीले कपड़े पाइयै औना शैल पीले पाने कपड़े सारे जने कोड बनाए दे अज्जकल कि इक तूं पाया ते सारें पीला पाना पीले दे इलावा होर कुसै पाए ते ओह् फंगशन ऐ ओह् मतलब पूरा नी होएआ फंगशन ते सारें केह् करने पीले कपड़े पाने अस बी पीले कपड़े पाइयै गे हे ते उत्थें जाइयै असें हल्दी दा फंगशन कीता हा नाच गाना होएआ जनानियें गीत गूत गाए बड़ा शैल होएआ ओह् बी हल्दी दा फंगशन नच्चे नुच्चे शैल फंगशन होएआ फ्ही ओह्दे बाद च गीत कराए नुआढ़ी भैन ने कराए असें नानकियें कराए उं'दे घर गीत गीतें केह् होंदियां ढोलकी लैंदियां जनानियां ढोलकी बजाई बजाई गाने गांदे कन्नै नचदे आपें नचदे ढोलकी बजांदे ढोलकी बड़ी शैल जेही बजांदे कन्नै केह् होंदा पैह्लें पैह्लें सुहाग होंदे हे ते ओह् गांदे होंदे हे हून एह् सुहाग स्हूग होई गेदे बंद हून सुहाग कोई गांदा नी ऐ ते इ'यै गीत गूत गांदे बजांदे बारी किश उ'नेंगी जांदी बारी किश देना होंदा जेह्कियां जनानियां होंदियां आई दियां होंदियां न गीत गाने गी उ'नेंगी किश देना होंदा आखदे असें उ'नेंगी मतलब शैल जेह्ड़े डिबे डब्बे दित्ते हे ते ओह्दे बिच्च खंड पाइयै दित्ती ते थोह्ड़ा हारा कोई गिफ्ट देई ओड़ेआ हा ओह् बड़ी खुश होइयै गेदी हियां कन्नै थोह्ड़े स्टाल लाए दे हे शैल शैल स्टाल लाए दे असें फ्ही ओह्दे बाद अग्गें भई अज्जकल दे नमां जेह्ड़ा रवाज़ चले दा मैंह्दियेंं आह्लें दा मैंह्दी फंगशन शैल सारें सैले कपड़े पाने असें सारें सैले कपड़े पाए फ्ही उसी मैंह्दी देनी नुहाड़े जेह्के सौह्रिये हे सौह्रिये आए मैंह्दी दिंदे देनी उत्थें केह् होंदा कि उनें सौह्रियें केह् करना होंदा कि थाल आह्ना होंदा बिच्च मैंह्दी पाइयै सारें आस्तै जिन्नियां कुड़ियां आंदियां न मैंह्दी आस्तै सारे आस्तै मैंह्दी आह्ले कोण आह्ने उ'नें बी सैले कपड़े पाइयै आना थाल आह्नने पूरा सगन इयां लेइयै आना होंदा फ्ही ओह् जेह्ड़ी कु लाड़ी होंदी उसी मैंह्दी लोआनी नुहाड़े ने फोटो खचाने फ्ही नच्चना नुच्चना एह् मैंह्दी दा फंगशन होंदा असें इक कुड़ियै आस्तै स्पैशल किश इयां करने ई थोह्ड़ा हारा इ'यां इक डांस जेहा कीता हा नच्चे हे ओह्दे अग्गें थोह्ड़ा ओह्दे सौह्रिये आए दे हे शैल रेहा प्रोग्राम ओह् नच्चे नुच्चे अस इन्ना शैल प्रोग्राम रेहा ते कन्नै फोटो शोटो खचाए हे फ्ही उसनै कन्नै रातीं रुट्टी शुट्टी खाद्धी ते फ्ही ओह् गे उठी ओह्दे बाद साढ़ा इक होर बी होंदा जेह्का अस करने होन्ने इसी अस सगन आखने होन्ने ओह्दे च असें केह् करना होंदा असें शैल जेहा बड्डा जेहा थाल टोकरा सजाइयै लेइयै जाना होंदा मुड़े आह्लें दे घर मतलब कुड़ियें दे सौह्रियें दे घर जाना होंदा थाल लेइयै उत्थै जाइयै उनें जगतें गी मतलब सगन देना होंदा उन्नै मतलब किश बी सुन्ने दी आइटम देनी जां किश बी समान देना उ'नेंगी सगन देना पंतै पूजना करानी होंदी मुड़े दी उत्थें देना होंदा उनेंगी कार्ड देना होंदा ब्याइयै आस्तै कि ओह् ब्याह् च आन ते उत्थें सगन च अस गे हे सारे जने ते उत्थें जाइयै फ्ही ओह् इयां लंच जां रुट्टी खलांदे दपैह्री आह्ली असेंगी रुट्टी शुट्टी खाद्धी अस ते फ्ही दपैह्री अस आई गे फ्ही अज्जकल नमां नमां रवाज़ चले दा कि ब्याह् शा पैह्लें इक भई कुड़ी वैचुलर्स पार्टी रखदी कि भई नुआढ़े बाद मेरा ब्याह् होई जाना ते ओह्दे आस्तै इक वैचुलर्स पार्टी रक्खी दी रातीं ते ओह् शैल बड़ा डांस डुंस कीता असें नच्चे नुच्चे गाने लाए असें डांस की करने होन्ने वैचुलर नमां नमां रवाज़ पाए दा पैह्लें पैह्लें एह् नेहा किश होंदा नेईं ऐ हा थोह्ड़े मते फंगशन करदे होंदे हे ते बस मुक्की जंदा हा कम्म अमां अज्जकल बड़ा रवाज़ पाए दा एह् किश करने दा ते हून नच्चे नूच्चे रातीं बड़ा किश खाद्धा खुद्धा अवा ऐ हे अस बच्चे बच्चे गै हे बड्डा कोई नी सारे बच्चे बच्चे कीता एह् फंगशन फ्ही ओह्दे बाद च अस ते ओह्दे बाद च उत्थुआं अस अगले दिन फ्ही नुआढ़ी सांत ही सांत च केह् होंदा कि जेह्की कुड़ी होंदी नी उस दिन केह् करदे कि जेह्के नानकिये होंदे नानकी उसी नी चूड़ा पांदे ते सांत च केह् करदे ओह्दी कि कुड़ी गी मतलब उसी बठाह्लना बठाइयै उसी बुटना लाना बुटना केह् होंदा कि सैल्ला जेहा किश इयां बनाए दा होंदा बुटना उसी कुड़ी गी लांदे बुटना शुटना लाइयै ते फ्ही ओह्दे बाद च उसी बुटना लाने दे बाद ओह् कुड़ी न्हाने गी जंदी न्हाइयै आइयै सारे जने उत्थें मजंटा कलर दे कपड़े पाने होंदे जां पिंक कलर दे कपड़े पाने होंदे कुड़ियै गी कुड़ियै आपे पिंक कलर दे कपड़े पाने होंदे ते जेह्की मामा होंदा उसी चुकियै मतलब जित्थें ओह् न्हाइयै औंदी बाह्रै गी उत्थैं चुक्कियै फ्ही अंदर लेइयै जंदे ते हवन होंदा बड़ा हवन करांदे होंदे सांत जाइयै हवन हुवन करांदे ते कन्नै फ्ही ओह्दे बाद च कुड़ी गी चूड़ा पांदे ओह्दे नानकियें उ'नें मतलब दुद्धै च धोइयै उस कुड़ी गी चूड़ा पोआना चूड़ा पुआने दे बाद फ्ही कुड़ी गी केह् करदे बाह्र बठाह्ल दे ते जिन्नियां जनानियां होंदियां सारियां कलीरा पांदियां कुड़ियै गी जिन्ने कलीरे कलुरे पाने हत्थें गी ते फ्ही इ'यां जेह्का रवाज़ ऐ चलदा आवा दा पैह्लें बी इयै करदे होंदे हे पैह्ले पैह्ले कुड़ियां साड़ियां पांदियां हियांं पिंक कलर दियां अज्जकल कुड़ियां सूट पा दियां फ्ही उ'नेंगी एह् कलीरा पोआना कलीरे केह् करदे जिन्ने जिन्ने कलीरे उ'नेंगी पुआए दे होंदे ओह् सारे कलीरे मतलब पाइयै कुदै बन्नी बुन्नियै पाने होंदे टोकरे च फ्ही ओह् जेह्का टोकरा होंदा नी नुआढ़े सौह्रियें दे घर जंदा सौह्रियें दे घर भेजना होंदा ओह् टोकरा कुड़ियै दे कन्नै जदूं कुड़ियै दा ब्याह् होई जंदा नी ब्याह् दे बाद उत्थै भेजना होंदा फ्ही सांती दे बाद इक केह् रवाज एह् बी होंदा कि उत्थें जेह्कियां जिन्नियां बी भैनां भुनां होंदियां न जिन्ने लोक होंदे ओह् सारे कुड़ियै गी केह् करदे घ्यूर खलांदे कि घ्यूर खलाने दा बी रवाज़ होंदा कन्नै देहीं खंड कन्नै घ्यूर खलाने सारे जेह्कियां स्हेलियां भैनां कोई रिश्तेार आए दे होन उ'नें सारें घ्यूर श्यूर खलाने इक दुए गी ते इ'यै रवाज़ चला दा एह् करदे होन्ने बस फ्ही कुड़िया दा ब्याह् होई जंदा ब्याह् करु ओड़दे ब्याह् च कुड़िया दा केईं केह् करदे नुआढ़ा दान करी उड़दे मतलब मुड़े गी सौंपू उड़दे कुड़ी कि भई एह् थुआढ़ी होई रातीं उ'यै सत्त फेरे करांदे ते जेह्के लगन थ्होऐ दा होऐ ते सत्त फेरे कराने जै माला बगैरा होंदी ते फ्ही उसी घरै गी आह्नदे जगतै गी जेह्दे कन्नै ब्याह् होए दा होऐ उसी घरै गी आह्ना घरै गी आनियै ते फ्ही उसी बी घ्यूर श्यूर खलाने जेह्कियां सालियां होंदियां न सालियां जागतें गी घ्यूर खलांदियां जेह्का मतलब मह्राज उसी घ्यूर खलाने घ्यूर खलाने बाद ब्याह् होई जंदा बस पूरा जेल्लै ब्याह् पूरा होएआ ते फ्ही बस फ्ही उ'यै बेद बिच्च बौंंह्दे बेद इक रवाज़ ऐ उत्थै केह् करदे फेरे फुरे लैंदे कुड़ियै गी मतलब संदूर पाोआंदा मतलब ब्याह् होई गेआ पूरा जेल्लै ब्याह् पूरा होंदा ते फ्ही एह् जेह्का होंदा साली दे लगन दा टैम होंदा लगन करना होंदा ऐ फ्ही पूरे उसी सत्त बचन समझांदे सत्त बचन देने होंदे उत्त पूरा ब्याह् पढ़ना पढ़ाई पढ़ुइयै जेल्लै ब्याह् होई जंदा

ओह्दी बदाई करी उड़दे उसी बठांह्दे गड्डियै च ते उसी भेजी उड़दे ते इयै ऐ चलदा आवा दा रवाज़ साढ़ा